हमरा भोजनमे दालि भात पसन्द छै दालि बनबै दालि हम बनबै छी पहिले कुकरमे पानि दै छियै दालिमे नमक हल्दी सब दए कऽ कुकरमे सीटी लगावै छी फेरो ओ चावल बनबै छी हम चावलमे पहिले डेक्चीमे औधन दै छियै फेर ओइमे औधन जब खौलि जाइए तऽ ओहिमे चाउर धोकऽ दै छियै जब चाउर भात पूरा भात पूरा सीध जाइया तऽ फेर ओकारा पसाबै छी तऽ फेर हम सब्जी सब्जी लै छी ओकरा धोइ छी काटै छी फेर लोहियामे तेल सब दए कऽ सब मसाला सब दए कऽ सब्जीके हम बनाबै छी हमरा मछलिओ नीक लागैए मछली सुखपुर बजारसँ खरीद कए लाबै छी ओकरा बनबै छी धोइ छी फेर ओहिमे तेल ह फेर ओहीमे नमक हल्दी लहसुन सब मिला कऽ तरैइ छी फेर ओहि माछमे हम झोर दै छी ओहीमे लहसुन प्याज सब तरहके मसाला सब दए कऽ फेर हम ओ माछके हम बनाबै छी हमरा भोजन भोजन आओर हमरा खीरो पसन्द यऽ खीरमे पहिले दूध उबालै छी फेर ओहीमे चाउर चीनी सब दए कऽ हम खीर बनाबै छी हमरा खीर बनबैमे बहुत नीक लागैए